कोंकणी कोंकणी ही भास हांव म्हणटा खूब खूब खूब अशी खूब बरी खूब बरी खूब सोंपी आनी लोकांक आयकोंक आयकतल्यांक खूब बरें दिसता कोंकणी आयकता तेन्ना जशें की तूं पळय तूं पळय अशींत लोक भायले लोक गोंयचे भायले महाराष्ट्राचे जावं ते कर्नाटकाचे जावं ते आनी खंयचे बिहारचे ते लोक हांगा येवन कोंकणी शिकतात दुसरे कडेन ते पळोवपा ना की कोंकणीक दुसरे दुसरी जाग्यार तूं गेलो जाल्यार ते हिंदी चडशी मानतात उलयतात म्हळ्यार तूं समज तूं रावता यूपी आनी तूं वयता कर्नाटका अशें ना की तूं कर्नाटक उलयतलो पूण तूं समज यूपीचो मनीस तूं गोंयान येयलो तो उलयता कोंकणी हाचे वयल्याक कयटा कोंकणी केदी सोंपी भास ती सो हांव म्हणटा कोंकणी ही खूब सोंपी भास आनी कोंकणी आमी फुडें व्हरची हेका खूब गरज आसा दुसरें म्हणल्यार इंडियेन आमच्या भारतान न्हू कोंकणी खूब कोंकणी हेचो म्हणल्यार आमी समज खंयचो गोंयचो मनीस समज भायर गेलो आनी समज लडाक हांव एक एक्सपिरियन्स सांगता माजो हांव गोंयचो कोंकणी लडाकात उलोवपाक लागलों हांव आनी थंय एका लडाकांत तो कोण वेंडर आहा तो तेका कोंकणी भास कयटा किद्याक तूं कोंकणी हांगा येवन शिकला हांगा हांगा गोंयाक येवन तो वेडरींग करतालो म्हणल्यार सप्तकाक बीन तो स्टॉल लायतालो आनी तो सेम स्टॉल लडाकाक लायता हो तो हांव म्हणटा लडाक ह्या जाग्यार कोंकणी इतली प्रसिद्ध आहा की तेंकांय कोंकणी बरी भशेन कायटा म्हळ्यार इतली सोंपी कोंकणी भास आसा सामकी आनी आनी आमची कोंकणी एकूत अशी ना साश्टी कोंकणी आसा मागीर मागीर साश्टीय कोंकणी आसा मागीर आमची प्युअर कोंकणी आसा आमची ती अंत्रुज महालाची कोंकणी आसा हा ती कोंकणी खूब तरांची आसता आनी म्हाका जाल्यार स्वताक अशी आमची अंत्रूज महालाची कोंकणी खूब आवडटा सामकी सोंपी भाशा म्हणोन आनी साश्टी साश्टीय बीन खूब बरी आसा पूण तातूंन अशें एक आमचे क्रिस्तांव भाव ते खूब अशे ती ते चड न्हू साश्टीन कोण रावता न्हू तेंकां ती खूब खूब सोंपी पडटा तेंची ती लँग्वेजूच तशी आसा कोंकणी आतां तें सोडून जाल्यार कोंकणी म्हाका खूब आवडटा दुसरें म्हणल्यार कोणी कोंकणी उलयलो समज आतां गोंयान खूब हे भायले खूब जाले पूण समज कोणी कोंकणी उलयलो तो आपले पांय कोणी दुसरो समज कोंकणी उलयलो आपलेपण दुसरें येता कोंकणी म्हणल्यार आं हो आमचो मनीस अशें दिसता तेका लागोन म्हणटा हांव की कोंकणी आमची फुडें व्हरपाक खूब खूब गरज आसा किद्या कोंकणी ही सोंपी भास आनी म्हाका दिसता कोंकणी कोंकणी खूब खूब फुडें वयतली